मेरा दूसरा प्रोडक्ट था आ शूज मैंने मंगाया था जिसके जिसका मूल्य आठ सौ रुपए था आ इससे इससे पहले जब मैंने पहली बार ऑर्डर किया था तब वो प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा था मुझे बहुत अच्छा लगा और सच कहूँ तो मुझे इस बारे में बहुत बहुत जानकारी नहीं थी की मैंने रिव्यू तो पढ़ा था पर मुझे नही आइडीया था कि वो प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी होगी मैंने मंगाया उस उस पैसे से वो शूज लेकिन वह जूता बिल्कुल अच्छा नही था उसकी फिटिंग अच्छी नहीं थी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी चूंकि फोटो में वो अच्छा दिख रहा था तो मुझे लगा कि अच्छा होगा पर असल में वो जब मेरे पास आया तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं था वह इक्स्पीरीअन्स मेरे लिए लाइफ का सबसे बेकार इक्स्पीरीअन्स था मैंने मैंने अपने पैसो से मैंने अपनी पॉकेट मनी से उस शू को मंगाया पर मैं उसका यूज नहीं कर सका क्योंकि वो फिट भी अच्छा नही हो रहा था उसकी क्वालिटी भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी और वह मैं आज तक वो दिन मुझे याद है कि मैंने कितनी मुश्किल से पैसे इकट्ठा करके मैंने उस शू को मंगाया पर मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया